राजस्थान में प्रचलित विभिन्य तरह के धर्म हैं जैसे कि मुगल सिन्धी सिपाही शेख रंगरेज़ अतः और भी काफ़ी सारे धर्म हैं यदि मैं बात करूँ हमारे राजस्थान के धार्मिक संस्कृती के आदान प्रदान की तो यहाँ पर बहुत सारे त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं जैसे घनघोर तीज के मेले गणेश चतुर्थी के मेले यह सब जो हैं हमारे राजस्थान में मनाए जाते हैं